म्हाका इंट्रस्ट म्ह म्हाका भोंवपाक खूब आवडटा ट्रॅवलींग म्हुणू शकता अशें आनी एक कारण म्हळ्ळ्यार एक फावट आमी वयतालीं आमकां एकदां सरान खंय एकदां खंयच्या तरी सरान आम म्हाका एकदां म्हटलें म्हाका याद आसा की तुमी सदांत गोंया भायर ऑ इंडिये भायर वयच्या परस तुमच्या स्वताच्या घरान किदें आसा तें तुमी पळयात तेन्नाच्यान म्हाका ओसो इंट्रस येयली की गोंयांत हांव कितलें खंय वचूं शकता गोंयान खंय खंय भितर खंयचे गांव कितें आसा ते पळोवपाचें म्हाका खूब इंट्रस जालो सो म्हाज्या मनान तेन्नाच्यान जालें की आवट ऑफ इंडिया हांव खंय वयचेंना विदीन इंडिया भोंवतलें तेज्या पयली म्हाका म्हाज्या गोंयांत म्हाज्या घरान सद्या भोंवक जाय म्हुणू म्हाका तेन्नाच्यान अशें गोंयांत खंयी आसूं लायक आजून हांव थोड्या थोड्या जाग्यार पावो ना तशें सावत आंव फूल भोंवूना सांग्यार तेवटेन बीन हांव पावूंक ना म्हुणून आजून हांव म्हाजो प्रयत्न असो आसता की म्हाका खंय भोंवपाक अशें गेले की आमी आ विदीन गोवा खंय लागींचे अशे एक टायम काडून आयतारचो मुद्दम अशें भोंवपा वयता लायक अशें फाटीं अशें काणकोण गेल्लीं तशें बीन सो मुद्दम टायम काडू विदीन गोवा खंय मेळटा थंय भोंवता सो म्हाजो होच एक इंट्रस कसो आतां तरी